हाँ नमस्ते नमस्ते अच्छा क्या घूमना है ताजमहल ओहल क्या हाँ तो तो क्या कार ए सी ओसी वाला कार चाहिए कि वैसे ही अच्छा अच्छा तो नार्मले चाहिए देखिए किराया तो आज के युग में महँगाई हो ही गई है लेकिन ये है कि घूमना कहाँ कहाँ है कहाँ घूमना लाल किला घूमना है एके खर्चा खर्चा खर्चा उसका यही आएगा किराया तो उसका खुला है ट्रेन का जैसे आगरा से भी बनारस जाना है तो ट्रेन ही का सफर ठीक है तो हाँ इसलिए अगर आगरा भी कहिए तो घुमा दूँ नार्मल होटल कहिए नार्मल में कर दूँ हाई फाई कहिए हाई फाई में कर दूँ जैसे आप होटल करेंगे वैसे खर्च बैठेगा औ ओस तक है तो बनारस में जो सारनाथ फिर विश्वनाथ मंदिर है उसके लिए तो आपको जितना सुंदर लगेगा टहलते टहलते हाँ हाँ रुकने का कोई जरूरत ही नहीं है अगर रुकेंगे तो वहाँ भी होटल मिलेगा नार्मल भी मिलेगा हाई फाई भी मिले टूरिस्ट को चार्ज जैसे जहाँ जिसका चार्ज लगता है घुमाने के लिए एक हजार तो हम सोचते हैं कि पाँचै सात सौ में आपको बनारस घुमा दें और सात आठ सौ में जैसे वहाँ पहुँचने के बाद सात आठ सौ एक हजार में हम आगरा घुमा दें और पुरानी दिल्ली घुमा दें और उसके बाद ये लाल किला पूरा दिखा दें हाँ मुलाकात जहाँ करना चाहें जिस जिला में करना चाहे जब जाना हो नहीं आना हो पहले आएँगे कहाँ आगरा कि पहले बनारस हाँ तो बनारस आना चाहते हैं तो आप आइए एकदम बनारस हाँ तो रेलवे इस्टेसन पर वहाँ से टूरिस्ट गाड़ी आपको पकड़ा दूँगा और आराम से आप विश्वनाथ घूम लेंगे फिर उसके बाद आपको लेकर आऊँगा फिर इस्टेसन पर यहाँ से लेकर फिर लेकर आगरा जब दिल्ली जाएगी ट्रेन तो दिल्ली उतरकर पुरानी दिल्ली से मैं आपको टूरिस्ट वाली गाड़ी फिर पकड़ा दूँगा लेकिन वही खर्चा बढ़ेगा कि आपको घुमाने के लिए मुझे भी रहना पड़ेगा और हम सब सब दिखा देंगे हाँ टूरिस्ट गाड़ी का एक लेबल होता है वो देखने में आप भी पहचान जाएँगे कि टूरिस्ट वाली गाड़ी है टूरिस्ट वाली हाँ ठीक है मुलाकात करिए और कोई बात नहीं है ठीक धन्यवाद